जय झूले मां हिन वक़्तु भारत में हेल्थ केअर सिस्टम जे बारे में ॻाल्हाइ रहियां थो ईअं बि मां चवंदमि की भारत में हेल्थ केअर सिस्टम एॾो बि खराब न आहे पर पहिरियों जे मुक़ाबले में ॿ हज़ार पंद्रहं खां पोइ जेतिरा हुनमें चेंजिस थिया आहिनि बदलाव आया आहिनि इहो मोदी सरकार में ॾाढो सुठो कयो अथऊं प्राइवेट हॉस्पिटलूं बि जाम बे बहितरु कयो अथऊं पर हिकु ॻाल्ह मां हाणे लास्ट टाइम वियो हुयुमि आखिरी टाइम अ हिकु हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल हुई त उनमें मूंखे स्वच्छता जिते ॾिठुमि मां थोरी साफ़ सफ़ाई ॾाढी सुठी हुई पर हिकु प्रॉब्लम इहा हुई की जाम जाम वॾी लाइन हुई ऐं जीअं लाइन में माण्हू बीठा हुया ऊहे वीचारा जेका तंग माण्हू लॻा त पिया हुजनि ऊहे विचारा पहिरियों बीह करे सम्झो मरीज अगरि बीह करे पंहिंजो फॉर्म कढण लाइ कलाकु लॻी थो वञे त हुननि खे तकलीफ़ घणी हूंदी त इन करे मां इहो ख़ाली सजैशन ॾींदुमि हिकु हीअ सुझाव ॾींदुमि की अगरि इहे थी सघंदो आहे जीअं हर कोई ॻाल्हि अॼु ऑनलाइन हले थी सभु शइ ऑनलाइन था हलनि त भारत सरकार खे सरकारी हॉस्पिटलिनि में हीअ करण लाइ तव्हांखे ऑनलाइन फॉम कढणु खपनि जीअं माण्हू ॿाहिरि अची करे हिकु टोकन मां बीठो हुजे भई टोकन जीअं मिलियो हुनखे ऐं सिधो हुनजो इलाज शुरू थी सघे बाक़ी त शयूं जाम सुठियूं पियूं आहिनि बाक़ी शयूं जाम सुठियूं आहिनि ऐं जाम वणियूं मूंखे इन ॻाल्हियुनि ते बसि हाणे अगरि हीअ कतारिनि जे लाइ सरकारु थोरो ध्यानु ॾिए थी त सरकार जी सेवाऊं जाम सुठियूं लॻंदियूं ऐं कॉस्टिंग बि जाम घटि आहे ऐं फ्री हॉस्पिटल आहे त फ्री हॉस्पिटल में देखरेख स रखुरखाव बि जाम सुठो आहे थोरो बहितरु अञा थींदो त वधीक ई सुठो